हॅलो दिलीप भटाक फोन लागला हा हांव हांव श्रद्धा देसाई उलयतां म्हाका न्ही तुमचो नंबर गुगला वयल्यान मेळ्ळो तुमी ऐनिमल रेसक्यूअर न्ही हा म्हाका मातशी एक कम्प्लेन्ट रेजिस्टर करपाक जाय आशिल्लें म्हाका खूब त्रास जाता ह्या गोव्या रेड्यां खातीर म्हणून हांव एडा रावता एडा म्हल्यार खोतिगांव खोतिगांव काणकोण हय हय खोतिगांव काणकोण फॉरस्ट एरिया हय म्हाजे म्हणल्यार कुळागर आसा तितून सगळीं काजू काजू सिजनान आख्खी काजू नासदूस केली आनी आतां केळी लायली त्यो बी सगल्यों पाड करून उडयल्या सामकों उपदव्याप करून सोडला म्हणून कोणांक विचारलें ते म्हणपाक लागलें तुमकां एक फोन केल्यार तुमी एक बरो ऐड्वाइस दिवपाक शकतले म्हूणन म्हूणन तुमकां फोन केल्लो हां स हां इलेक्ट्रिक फेन्सिंग करून घेवं सर

हां जोनल ऐग्रिकल्चर ओफिसराक फोन करप सर म्ह ये ऐप्लकैशन करप हां आनी पोल बी घालपाक तुमी म्हाका मातशें हेल्प करपाक शकता

हां हय हां हां हय ना भुरगीं ल्हान आसा आनी सत्तरीन बी खूब त्रास जालो न्ही हल्लों करून म्हणू भंय दिसता म्हणू म्हणलों तुमचो ऐड्वाज ऐड्वाइस घेवया तुमचे कडेन उलोंन खूब बरें दिसलें देव बरें करू सर हांव घालता ऐप्लकैशन करता हां हां हां हय सर हां थँक यू सर देव बरें करूं